पाँच अगस्त उनैस सए सैंतालिस पन्द्रह अगस्त उनैस सए सैंतालिस आजादी का दिन है आओर पाँच नवम्बर दो हजार सोलह राम मन्दिर का फैसला हुआ था आओर पाँच अगस्त को पाँच अगस्त को राम मन्दिर का पूजा किया गया था छब्बीस जुलाई को छब्बीस जुलाई दो दो हजार तेइस योगा